जी हाँ हमें लगता है क्या बिल्कुल जैसी बात है आज के समय में बच्चे खेलने से ज़्यादा फोन पर ध्यान दे रहे हैं अत्याधिक टाइम फोन पर बिता रहे हैं वो फोन पर ही रहते ही हैं जब देखो फोन में यह गेम वह गेम ऐसे गेम वैसे गेम शारीरिक गेम नहीं खेलते हैं आज के समय के बच्चे आज के समय के बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ फोन में गेम खेलते हैं और फोन में जो गेम खेलते हैं उससे उन्हें बहुत दिक्कत है क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे छोट छोटे बच्चे को चश्मा लग जा रहा है क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फोन का यूज करते हैं दिन भर देखेगें फोन पर विडियोगेम यह ही सब बस मत आज के समय में बच्चे शारीरिक गेम खेलते नहीं हम लोग का एक समय था जब हम लोग थे छोटे रहते थे तो उस टाइम न इतना फोन था फोन था भी नहीं और फोन था भी तो माता पिता हम लोगों के फोन हमको देते नहीं थे कि लो यूज करो जैसे हम लोग थे तो बचपन में अदर डे तो स्कूल जाते थे जिस दिन जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन रविवार का इंतजार हम लोग पूरे हफ़्ते करते थे की रविवार आये हम लोग जल्दी से खाली हों उस दिन पूरा टोटल दिन हम लोग खेलते थे इसलिए हम लोग परेशान रहते थे आज के समय में बच्चों को उस चीज़ की है ही नहीं क्योंकि डेली फोन में व्यस्त हैं वो टाइम उनके पास है नहीं जब वो ध्यान नहीं है टाइम नहीं है तो कैसे वो खेलने के लिए प्रेरित होंगे लेकिन खेलना बहुत जरूरी है खेलने से आपक स्वास्थय अच्छा रहेगा शारीरिक संतुलन अच्छी रहेगी हर चीज़ से आपको उससे आपको बेनिफिट है लेकिन फोन मे गेम खेलने से फोन देखने से आपको बहुत सारी दिक्कत होगी उसमें बच्चे आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है बहुत ज़्यादा फोन यूज करने की वजह से देखने की वजह से इसमें सबसे बड़ी गलती माता पिता की है बच्चा जब छोटा रहता है पैदा होता है कुछ टाइम के बाद जब बच्चा चलने लगता है तो जैसे वो जब चलने घूमने लगता है तो जब बच्चा रोता है तो बस माता पिता ला कर उसको फोन दे देते हैं कार्टून लगा कर दे देते है अब वो कार्टून देखने लगता है फिर कार्टून देखते देखते देखते एक ठो एक जैसे की एक ठो आदत हो जाती है बच्चों की जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको फोन वीडियो वीडियो गेम्स इन सभी चीज़ में ज़्यादा लगाव हो जाता है न कि शारीरिक गेम में शारीरिक गेम में उनका लगाव जीरो परसेंट हो जाता है क्योंकि वो बचपन से वो फोन के आदि हो चुके है फोन देखते फोन से खेल रहे हैं फोन फोन ही में उनका सब कुछ है इसलिए वो बिल्कुल फोन पर आधारित हो जाते हैं और फोन ही देखना चाहते हैं फोन ही सुनना चाहते हैं और फोन में ही खेलना चाहते हैं लेकिन यह अच्छा नहीं है इन में सबसे जैसे हमने आपको बताया माता पिता की गलती है इसलिए गलती है उनको नहीं देना चाहिए फोन को उनको प्रेरित करे कि आप जाइये आप बाहर खेलिए बच्चों के साथ खेलिए ग्राउंड पर खेलिए फील्ड में खेलिए कोई भी गेम खेलिए शारीरिक गेम खेलिए लेकिन शारीरिक गेम खेलेंगे तो उससे आपको फायदा रहेगा आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आप फुर्ती रहेगी शरीर में जैसे अन्य प्रकार की बहुत सारी उससे बेनिफिट है लेकिन आज के समय के बच्चे ये चीज़ समझते नहीं हैं आज के समय पर माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर बच्चों को छोड़ दे रहें हैं फोन दे कर खेलो बेटा ले लो तुम अपना टाइम पास करो फोन में टाइम पास करते करते फोन फोन ही तक सीमित हो जा रहें हैं बाहर बच्चों के साथ न किसी भी घर के बच्चे न बाहर खेलने जा रहे हैं न दिखाई देते हैं आज के समय में ग्राउंड पर कोई दिखता नहीं है हम लोगों का एक ठो समय था जब जाते थे तो लड़के ज़्यादा हो जाते थे ग्राउंड पर खेलने वाले लड़के इतने ज़्यादा हो जाते थे की क्रिकेट खेलो तो ग्यारह ग्यारह बच्चे से ज़्यादा चौदह चौदह बच्चे हो जाते थे उनको बैठाना पड़ता था दो दो चार चार बच्चे बैठते थे उसमे गुस्सा होते थे लोग खेलने के लिए की नहीं हम खेलेंगे हमको टीम में नहीं खेला रहे हो वो बोलते थे हमको टीम में नहीं खेला रहे हैं आज के समय में अगर आप किसी भी गाँव में किसी भी जगह ग्यारह बारह ठो बच्चे अगर ढूंढने लगे खेलने के लिये तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फोन मे बच्चे व्यस्त हैं बच्चे अधिकांश टाइम फोन में ही व्यस्त है फोन में ही लीन है तो जब तक फोन नहीं छोड़ेंगे जब तक बाहर आयेंगे नहीं तब तक बच्चे देखेंगे नहीं और नहीं जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तब तक उनका न स्वास्थय अच्छा रहेगा न फिटनेस अच्छा रहेगा न ही उनको कुछ नहीं उससे फायदा होगा और शारिरिक गेम से बहुत सारे फायदे हैं जो कि करना चाहिए बच्चों को फोन से दूरी बनाए बच्चे से बच्चा बचपन से फोन न दें उसको क्योंकि उसे प्रेरित कीजिये की बाहर जा कर खेलिए बाहर खेलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा आपको मज़ा आएगा चार तरह के दोस्त मिलेंगे उसको बच्चों को प्रेरित करिए बाहर भेजिए उ खेलने जाए बाहर बाहर खेलने जाएंगे तो उससे उनको बेनिफिट रहेंगी उनका शरीर ठीक रहेगा स्वस्थ रहेंगे अच्छे से फुर्ती रहेगी शरीर में कभी सुस्त नहीं होंगे गेम खेलते खेलते देखते देखते फोन में बच्चे सुस्त हो जाते हैं आज के समय में बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं बच्चे क्योकि उ ध्यान नहीं देते बच्चे उनके शरीर की फिटनेस ठीक नहीं है उ वर्क न खेलते हैं न दौड़ते हैं न धूपते हैं दिन भर सो कर फोन देखते हैं टी भी देखते हैं तो इससे बच्चों की सेहत खराब हो रही है माता पिता उनको ध्यान दे उनको बार बार जैसे कि हम एक ही बात बता रहे हैं की बाहर खेलना बहुत जरूरी है ग्राउंड पर खेलेंगे आप दौड़ेंगे जब आप दौड़ेंगे तब आप के ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी आपके शरीर की में वृद्धि होगी क्षमता बढ़ेगी आपके हर चीज़ की फिटनेस आपका अच्छा होगा अन्य कई इसी तरह कितने आपको बहुत सारे फायदे होंगे इसलिए अधिक से अधिक टाइम बच्चों को कभी फोन छूने ही न दें बचपन से उनको आदत डाले की उ फोन न छूये उ जाकर बाहर खेलें बाहर समय बिताएं ग्राउंड पर जाएँ दौड़ें फूटबाल बालीबाल बास्केटबाल क्रिकेट कोई भी गेम खेलें लेकिन फील्ड पर गेम खेलें फील्ड पर गेम खेलेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए परिवार के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा